مجھے اپنے کامیابی میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اپنے میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے اور مجھے میرے گھر والوں نے کلمہ سکھایا اور انہوں نے مجھے دین سکھایا اور اسی طریقے سے مجھے سچا مسلمان بنایا اور میں اپنے ہم کو اس دنیا اس دنیا میں اس چیز پر فخر بھی محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان گھرانے گھرانے میں پیدا کیا اور اسی طریقے سے مجھے جب جب میں بھی پڑھائی کیا کرتی تھی جب میں پڑھائی کیا کرتی تھی جب اپنے انٹر پاس ہونے کا بھی مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہوا تھا تاکہ تعلیمی میدان میں تعلیمی میدان میں ہم جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی ہماری ترقی ممکن ہوتی جاتی ہے